हलो हँ बोलियौ हलो कोन चप्पल पाँच नम्बरके केहन चप्पल हवाइ चप्पल फीतावलामे या ले सैंडिलमे हवाइ चप्पलमे डेढ़ सए टाका पड़ै छै

हवाइए लेनाइ छै सैंडिल लऽ लिअ एहिसँ बढ़िआँ सैंडिलो मिल जेतै अहाँके अढ़ाइ सएमे सैंडिल सैंडिल पेन्हबै तब ने बढ़िआँ लगै छै देखयमे बुझलियै घरपर पेन्हबै तऽ हवाइ चप्पल केनहु जेबै मेहमानी पार्टी फंक्शनमे तऽ ओहिमे तऽ सैंडिल चाही

दुनू दुनू से पड़ि जेतै अढ़ाइ सए डेढ़ सए चारि सए रुपैआ तऽ दू सए दू सए खरीदो रेट नहि छै

चलू दू सए तीस दए देबै जूता ककरा लए कोन कंपनीके जूता लेबै बढ़िआँमे तऽ आबि जायत लखानीके चौदह सएके एगो आबि जायत कममे लेबै पाँचो सएके अयतै सातो सएके अयतै कतेक कतेक रेंजवला लेबै पाँच छओ सएके पाँच छओ सएवला पसन्द भऽ जायत चप चप्पले दुनू